हालो भात भारत सिलीं गॅस सिलींडर म्हजो गॅस हांवें बुकींग केल्लो तो म्हाका पावलो ना म्हाजो गॅस सोंपपाक येयल्लो पूण म्हाजो तो गॅस पावलो ना म्हणून हांवें तुमकां फोन करता केलो म्हाजो सिलिंडर सोंपपाक येयला म्हणून आनी तुमी तो म्हाका ते दीस येयला ना म्हणून दुसरे दिसा मागीर हाडून तुमी म्हाका पावयलो आनी तेका लागोन तुमकां देव बरें करूं म्हणटा म्हाजो सिलींडर सोप्पाक ये सोपाक गेल्लो सारको तुमी म्हाका तो हाडून दिलो म्हणून तुमकां देव बरें करूं म्हणटा देवा सारके तुमी म्हाका रोकडो हाडून दिलो म्हाजो सामको सोदपाक येयल्लो तो म्हणून तुमकां देव बरें करूं म्हणटा